जि'यां कि हून मैं साम्बा डिस्ट्रिक दी रौह्ने आह्ली ऐं ते उद्धर मैं बड़ा किश दिक्खेआ काफी चेंज होआ मतलब कि'यां नैटवर्क जेह्ड़ा प्राबल्म ही लोकें दी पूरी होई ते काफी मैडिकल फैसिलिटी जेह्ड़ी ओह् इम्प्रूव होई गेइयां जम्मू च काफी फैसिलिटी जेह्ड़ी ऐ ही पैह्ले एैन्नी हियां ते हून जि'यां जि'यां टाइम चेंज होआ दा इ'यां डेवलपमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् बधदी जा दी जि'यां कि उद्धर दे लोक हे उ'नें गी मैडिकल फैसिलिटी च इन्नी प्राब्लम होंदी ही इत्थै तक कि कोई बी एब्ल होर नां ही इं'दे लेई इम्प्रूवमैंट ही नां कि यहां तक कि कोई बी घर बिच्च ना लोकें दे प्राइवेट वाशरूम हे हून जि'यां जि'यां कि प्राइवेट वाशरूम्स बनी गेदे इत्थै तक कि जितने बी डंपयार्ड मतलब कि जिन्ने बी रोड्स दे खड्डे बगैरा हे उं'दे बिच्च काफी जैदा मेन्टेनन्स दा कम्म चलेआ ते काफी काफी मेन्टेनन्स ही काफी इम्प्रूव होई ते साम्बा च काफी लोक हे जेह्ड़े मतलब अपनी मील पूरी हैनी करी पांदे हे